وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں مولانا جی میں عامر بول رہا ہوں جی آپ نثار اخلاق لائبریری سے بول رہے ہیں مجھے لائبریری میں جانا تھا کچھ کتابیں بھی کچھ کتابیں مجھے لینا ہے جی کچھ کتابیں لینا ہے مجھے آپ کی لائبریری سے جی

اچھا مولانا وہ کیا کہتے ہیں بنا وہ کوئی چیز مطلب جیسے سرٹیفکٹ جو کہ ہم لینا پڑتا ہے اور اس کے بنا نہیں ہو پائے گا اس کے مطلب وہ چیز نہیں ہے میرے پاس اس کے بنا میں لینا چاہتا ہوں نہیں مولانا دیکھیے ضروری ہے اور مجھے امتحان بھی ہے میرا اس لیے مجھے جو ہے پڑھنا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے تو جی تو میں نے مولانا کسی طرح جو ہے ایسی تو نہیں ہے ہم مانتے ہیں آپ کی باتوں کو لیکن کچھ زیادہ ضروری ہے اس لیے میں آپ سے مطلب درخواست کرتا ہوں کہ بس میری ایکسپٹ کر لیجیے کسی طرح مجھے جانا ہے اور کچھ کتابیں لینی ہے القرأۃ الراشدہ آپ کے لائبریری میں مل جائے گا نا حصہ دوم کا ہے جی تو کب کب تک ٹائم ہے آپ کا وہ لائبری جو کب تک کھلی رہتی ہے

اچھا چھ بجے سے صبح سے لے کے شام تک نا ہاں اچھا ٹھیک ہے مولانا لیکن وہاں جانے کے بعد کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نا ہاں کیونکہ ہم جائیں گے تو وہاں کچھ گڑبڑی ہو سکتا ہے کہ جیسے نہیں جانے دیں گے تو یہ سب چیز جو ہے اس لیے ہم آپ کو چاہ رہے تھے کہ پہلے کال کر کے پوچھ لیں کہ کہیں ایسا

انشاء اللہ ضرور جی ٹھیک ہے السلام علیکم